हलो हलो मैम नमस्ते मैम मैं आपके होटल में रूम नंबर एक सौ पाँच में रुकी हुई हूँ मैम मुझे खाना का ऑर्डर देना था मैम आपके मेन्यू कार्ड में क्या क्या अभी उपलब्ध है मैम खाने में जी जी मैम आप बता सकते हैं क्या आपका होटल का सबसे फेमस खाना क्या है जो मैं मुझे मंगाने में आसानी हो ताकि मैं कभी जी वेज में बताइए मैम जी मैडम जी जी मैडम आप चीज पिज्जा कर दीजिएगा मैम आप थोड़ा रेट बता सकते हैं कि ये चीज पीजा किस रेट में मुझे उपलब्ध होगा मैडम अच्छा तो ये कितने देर में तैयार हो जाएगा मैडम अच्छा आधा घंटा ठीक है मैडम तो आप समय से आप मेरे रूम नंबर एक सौ पाँच में भिजवा दीजिएगा मैडम

जी धन्यवाद मैम